हाँ मेम आप पार्लर से बोल रहे हैं मुझे ना फेसियल करवाना मेम हाँ यस मेम मेम मुझे ना मेरी स्किन के हिसाब से करवाना अच्छा यस मेम मेम इस्किन में कोई प्रोब्लम तो नहीं होगी जी मैं कहाँ था कि प्रोब्लम हो गयी रिएक्शन हो गया तो मुझे जी रेंट क्या लोगे मेम इसमें यानी कम नही होगा मेम एकदम में ग्लो आना चाहिए मेम कितने दिन तक रहेगा ये कब आऊं मेम अपॉइंटमेंट लेने के लिए अगर टाइम मिल लेते तो आपकी जैसे कॉल करके बताओगे की मैं कॉल करूँ आपको मेम मेरा नाम पूजा राठौर है और हाँ हाँ ये ना अपॉइनमेंट मोबाइल नंबर मैं आपको सेंड कर दूँगी मेम धन्यवाद मेम धन्यवाद मेम